ہیلو زہرا ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آڈر کیا تھا بریانی چکن چنگیزی تھمس اپ اس میں کچھ مزید اشیا ایڈ کر نے ہیں چکن قورمہ کباب سیک کباب اور روٹی اور ساتھ میں جوس ایپل جوس اور تھوڑے آئس کریم وینیلا فلیور کا یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیجیے اور پارسل بھیج دیجیے